छा तव्हां जुगनू कस्टमर केर मां था ॻाल्हायो मां हिकु कैब बुक कई हुई सूरत टू भरूच हुन में मुंहिंजो लोकेशन थोरो परियां हुओ मां ड्राइवर खे रिक्वेस्ट कई मांसि की मुंहिंजो लोकेशन थोरो मिस थी वियो आहे जेको अॻियां आहे थोरो त पंज सौ पंज सौ मीटर खां हिकु किलोमीटर जे विच में ई हुओ त हुन ड्राइवर कुझु चए बिना मूंखे हुन लोकेशन ताईं पुॼायईं ऐं हुनजी ड्राइविंग बि हिकदमि परफ़ेक्ट हुई ऐं हुन मूं खां कोई एक्स्ट्रा चार्ज बि न वरितईं मां ऐं हुनखे मां सिक्स रेटिंग बि ॾिनीमांसि त मां जुगनू खे बि हिकु दफ़ो सुठो थैंक्यू चवण थी चाहियां की अहिड़ा सुठा ड्राइवर तव्हां पंहिंजी कंपनीअ में रखो था